हितां जूं डांसूं तरह तरह जूं कालबेलिया डांस वग़ैरह ॾाढियूं मशहूरु आहिनि उन्हनि वांगुरु राजस्थान में जेका सिंधी रहनि था उन्हनि वरी पंहिंजे संस्कृतीअ खे सलामत रखण जे लाइ ॾिणनि वारनि ते महिफ़िलूं करणु मेला लॻाइणु सभिनी श्रद्धालुनि खे सॼु करण ऐं हिकु हंधि कठा थियणु चाहे उहो झूलेलाल जो मंदरु हुजे चाहे स्वामी टेऊंराम जी दरॿार हुजे चाहे उदासीन पंथ जा संत हुजनि उन्हनि सभिनी में वेरायटी आहे गूना गूनियत आहे पर गॾो गॾु एकता बि आहे यानी भावात्मक एकता भावना जे हिसाब सां असीं सभु हिकु आहियूं इहो सिंधी बि ॾेखारीनि था जेका धर्म जी मां पहिरीं बि ॻाल्हि चई आहे आश्चर्यजनक नृत्य शैली जे हिसाब सां असां सिंधियुनि जा ॿ लोक नृत्य ख़ासि आहिनि ईअं त ॾह लोक डांसूं आहिनि जेके ॾिण वारनि कंदा आहियूं होलीअ ते कंदा आहियूं ठपा आहिनि पर ख़ासि लेडीस जो आहे झूमिरि ऐं जेन्स जी आहे छेॼ जंहिं में गुजरातियुनि वांगुरु ॾौंका खणी जेन्स नचंदा आहिनि ऐं लेडीज़ थाल्हि वॼाए चौधारी शादी मुरादीअ जी का ख़ुशीअ जी ॻाल्हि हुजे त उन जे चौधारी पंहिंजो नृत्य पेश कंदियूं आहिनि अहिड़ीअ रीति असां सिंधी पंहिंजी धर्मे ऐं ज़ाति सुञाणपु क़ाइम रखण जे लाइ पूरी कोशिश कंदा आहियूं